देखा जाए तो हर बार गर्मी के मौसम में मैं अपने नज़दीकी तट नर्मदा तट पे नहाने जाया करता हूँ यहाँ मैं और मेरे मित्र सभी बहुत ही अच्छे से नहाने जाते हैं यहाँ पे ही मैंने तैराकी सीखी है मेरे कुछ मित्रों से तैरते आता है तो उन्होंने मुझे तैरना सिखाया एक बार मैं तैर रहा था और मेरे पैर में अकड़न आने के कारण मैं डूबने का एहसास महसूस करने लगा जिससे मेरे एक मित्र ने मुझे बचाया और यह अनुभव बहुत ही दुखदायी था उसके बाद मैंने फिर अपने आप को तैयार किया और मैंने फिर तैराकी सीखी आज मैं अच्छे से तैर सकता हूँ और